हैलो हा गैस एजेंसीअ था तव्हां ॻाल्हायो मां तव्हां खे इहो ॿुधाइण वारी आहियां कि जेको ऑनलाइन बुकिंग जो हाणे गैस एज थियो आहे उन जो फीडबैक त तमामु घणो सुठो आहे ऐं छो जो पहिरीं त छा थींदो हो कि जेको गैस सिलैंडर असां बुक कराईंदासीं त ख़बर ई कान पवंदी त त कहिड़े टाइम ते था अचो पर हाणे जॾहिं खां वठी ऑनलाइन बुकिंग जो शुरू थियो आहे त चोवीहनि कलाकनि जो असांखे ख़बर आहे कि कॾहिं ईंदा केरे वक़्ति ते ईंदा ऐं केतिरा पैसा वठंदा उन जे हिसाब सां तव्हां ओ टी पी बि था ॾियो ओ टी पी असां तव्हां खे ॿुधायूं था ऐं उन ई मुक़ररु माण्हूअ खे ई उहो गैस सिलैंडर मिले थो इन जे करे इन जो मुंहिंजो तजुर्बो तमामु घणो सुठो रहियो ऐं इहो मां इन जे वास्ते तव्हां जे लाइ बहुत महिरबानी थींदी तव्हां जी जो ई तव्हां ऑनलाइन बुकिंग जो सिस्टम चालू कयो आहे